जी सर क्या मेरी बात जगदंबा कैब सर्विसेस से हो रही है सर मैं अभिशेक आज अभी दो से तीन घंटे पहले आप की एक कैब में अंतरा से शक्ति नगर तक का सफ़र तय किया हूँ सर मैं जिस कैब में बैठा था उस कैब का नंबर यू पी चौंसठ क्यू सिक्स वन फॉर जीरो है सर मैं उस कैब में अपना कुछ महत्वपूर्ण समान भूल गया हूँ जैसे मेरा उस में मोबाइल फ़ोन एवं मेरा वॉलेट उसी कैब में छूट गया है तो सर कृपया कर के आप उस कैब ड्राइवर को सूचित करें एवं मैं स्थान शक्ति नगर बस स्टैंड पर उन का इंतज़ार करूँगा उस स्थान पर वह कैब ड्राइवर वापस आ कर मुझे मेरा समान सही सलामत लौटा सकते हैं सर ऐसा करने से आप के कैब का एवं आप के सर्विसेस का काफ़ी अच्छा नाम एवं प्रसिद्ध होंगे जी सर धन्यवाद